हां डोगरी लैंग्वेज जेह्की ऐ ओह् होर दूई लैंग्वेज कन्नै मिलदी ऐ जि'यां कि दिक्खो तुस पंजाबी जेह्की ऐ ओह्दे बिच बी थोह्ड़े बहुत जेह्ड़े ऐसे न जेह्के डोगरी दे बिच मिक्स होंदे ऐ हरियाणी बिच बी दिक्खो ऐसे किश वर्ड होंदे ऐ इ'यां गिने चुने वर्ड जेह्के डोगरी दे होंदे ऐ जि'यां कि डोगरी जेह्की डोगरी ऐ डोगरी होर बी दूई भाशा कन्नै मतलब रिलेट करदी ऐ दूई बी भाशा कन्नै मिलदी ऐ थोह्ड़ी थोह्ड़ी बहुत गै मिलदी ऐ लेकिन मिलदी ऐ